हैल्लो गुड इवनिंग सर सर अस बोल्लाने आं सर अस स्टूडेंट ट्रैवल्स बोल्ला ने आं जी जी सर बोलिये सर जी घुम्मने आह्लियां साढ़े रियासी बड़ी जगह न जि'यां कि इद्दरा तुसें अगर टूरी टूरिस टूरिस्ट ओ भैया जी तुस टूरिस्ट ओ अच्छा अच्छा केह्ड़ी जगह सर अच्छ अच्छा अच्छा कच्छ गै पौंदे ओ तुस अच्छा अच्छा सर हांजी हांजी डोगरी ते सर घुमने गित्तै अगर तुसें कोई धार्मिक स्थानें पर जाना होगा वैश्णो देवी होई शिव कोड़ी धंसल बाबा होइया नौ देवियां होइयां ओ ते असें तुसें चाहिदा केह् ऐ कोई मैटाडोर चाहिदी टैक्सी चाहिदी बस चाहिदी नेआ निक्की गड्डी चाहिदी अच्छा अच्छा कोई नि सर थ्होई जागी तुसें प्लस असैं गाइड बी देना इक उं'दे कन्नै फ्री ते ओह्दा जेह्का खर्चा जेह्का बनोग ओह् अस तुसैं उस्सी किश नि देना एक्स्ट्रा ओह् सारा साढ़े कन्नै गल्ल ही होनी सर तुंदी ते अगर कोई और बी कोई अगर कोई तुसें ओ धमकांदा जां कोई एक्स्ट्रा पैसे मंगदा तुस कम्प्लेन बापस असें करी सकदे ते सर कुत्थां टैक्सी किद्धरां करनी कोई होटल ऐ कि कुतै स्टे कीते दा हांजी सर अच्छा अच्छा सूर्या पैलेस सूर्या पैलेस एह् किला थल्ले आ ते सर कैलू दी प्लैन करा दे तुस ट्रिप दा कैलू कैलू जाना तुसैं घुमने ते छे सत्त बजे टैक्सी तुसें कैलू धोड़ी चाहिदी सर कोई गल्ल नि सर अस तुसें तुंदा नंबर व्हाट्स एप्प दा असें व्हाट्स एप्प उप्पर तुसें करिने आं पूरी डिटेल सैंड गड्डी दा नंबर कंटैक्ट नंबर ड्राइवर दा ते ते ओ सर जी किले किन्ने दिनें दी ट्रिप ऐ दिने दी ऐ कि वीकली जां मंथली ते दो दिन दा सर जी तुंदा बनी जाना अगर तुसें जाना सिर्फ रियासी ही घुम्मना ना अपना इद्धर शिव खोड़ी वैश्णो देवी सर जी बनी जाग तुंदा छे छे ज्हार धोड़ी बनी जाना सर ठीक ऐ सर गड्डी पुज्जी जाग तुसें ठीक ऐ सर शुक्रिया सर